میں دو سالوں سے مستقل کسی مقصد سے کرناٹک کا سفر سال میں ایک بار ضرور کرتا ہوں سفر میں طرح طرح کی مشقتوں کا سامنا تو رہتا ہی ہے لیکن جب میں ہبلی یعنی کرناٹک پہنچ جاتا ہوں اور پھر وہاں مقیم ہو جاتا ہوں تو اقامت کے بعد طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پہلی بار جب میں گیا تھا تو کچھ زیادہ ہی تکالیف تھی کچھ زیادہ ہی مشقتیں تھی جنہیں برداشت کرنا پڑا کیوں کہ میں جہاں گیا تھا نہ وہ لوگ میری زبان سے ناواقف تھے اور نہ میں ان کی زبان سے آشنا تھا اسی بنیاد پر نہ وہ میری بولی سمجھتے تھے نہ میں ان کی بولی سمجھتا تھا جب وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے تھے تو مجھے سمجھنے میں پریشانی ہوتی تھی اور جب میں ان سے کچھ کہنا چاہتا تھا تو ان کو سمجھنے میں پریشانی ہوتی تھی لیکن بہرحال دو سال سے میں مستقل سفر کر رہا ہوں تو اب کچھ نہ کچھ میں نے ان کی زبان کو سمجھنا شروع کر دیا ہے وہ لوگ کنڑ زبان میں بات کرتے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ ہندی بھی کچھ نہ کچھ سمجھ جاتے ہیں اور عام طور پر میں ان کے درمیان جو گفتگو کرتا ہوں ہندو زبان میں کرتا ہوں وہ سمجھ جاتے ہیں اور وہ بھی ہندی بولنے کی کوشش کرتے ہیں کنڑ زبان تو بہت مشکل ہے اس کا سمجھنا میرے بس سے باہر ہے لیکن وہ لوگ بھی عام طور پر ہندی زبان میں گفتگو کرتے ہیں اس کا سمجھنا میرے لیے آسان ہوتا ہے اور جب بھی وہ مجھ سے گفتگو کرتے ہیں تو اسی زبان کا استعمال کرتے ہیں تاکہ مجھے بھی آسانی ہے ہو وہ اور انہیں بھی اس سلسلے میں مدد فراہم ہو سکے